जी मैं रेफ्रिज्रेटर के बारे में जानना चाहता हूँ डबल डोर के लिए उसकी बैल्यू क्या है मैक्ज़िमम उसका जो प्राइज़ रेट है कुछ कम हो सकता है क्या जी आपकी शॉप कहाँ पर है

तो मतलब हमें कौन मिलेगा आप मिलेंगे या आपके और क्लाइंट मिलेंगे और जैसे अब अब अब कोर हैलो और कौन कौन से कलर्स में है रेफ्रिजरेटर आपके यहाँ डबल डोर में तो हमें तो जी नहीं जैसे अगर हम लाइट गे लाइट यैलो में लेना चाहते हैं तो हमें दिवार पर जो मैच हो जाए वह हमें वह रेफ्रिजरेटर चाहिए डबल डोर का प्राइज उसकी क़ीमत क्या है कम नहीं हो सकता है तो इसकी ई एम आई कितनी आई है उसकी क्योंकि लो पर्सन हैं अपन तो लो पर्सन वालों को कितनी ई एम आई आएगी ठीक है हम देखते हैं आपकी शॉप पर आएँगे फिर बैठ बात करेंगे आप से